मोदोम बारायनो नाजागासिनो थानाय सुबुंनि मुंदांखा न'नि राहाफोरा जाबाय सानफ्रामबो माने भिटामिन थानाय बुस्थुफोरखौ जानाय आरो नांगौबायदि रोखोमनि जाग्रा आदारफोरखौ जानाय आरो बेबायदिनो फुंफोरावहाय देहाखौ थाजिम लाखिनो थाखाय माखासे भिटामिन बुस्थुगोनां मुवाफोरखौ जानाय आरो बेरायनांगौ समाव बेरायनाय दा जोङो सम बायदियै माने मावनांगौ खामानिखौ मावनाय आरो जानाय आदारफोरखौ जानाय जाय बुस्थुफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाफ्रा थाजिम जायो बेफोरखौ जानानैनो जों माने सासे सुबुंनो माने गावनि देहाखौहाय माने मोदोमखौ बारायहोनो हायो